हांजी हा साईं जय झूलेलाल अच्छा दिल्ली में कहिड़े इलाइक़े दिल्ली मां कहिड़े इलाइक़े में था ॻाल्हायो अच्छा साउथ दिल्ली लाजपत नगर में आहियो छा होॾे हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हुकुम कयो चयो अच्छा सुभाई वञो पांडुचेरी बढ़िया जाए पांडुचेरी त हेॾी बढ़िया सुठी जॻह अथव जो तव्हांजो दिलि ख़ुशि थी वेंदव तव्हां हुते वेंदव और तव्हांखे मतलबु जेको आहे हेॾो आनंदु ईंदो जे जाम होटल आहिनि उतां उते सिंधियुनि जा बि जाम होटल आहिनि मता ख़्यालु हुजे त हा ऐं सिंधियुनि जा बि जाम होटल आहिनि ऐं सुठी नमूने में उहे तव्हां सां वहिंवार कंदा तव्हां सिंधी उन्हनि सां ॻाल्हाइजो ऐं सिंधीअ में एतिरो प्यार कंदा आहिनि सिंधी लैंग्वेज खां त तव्हां हुन सां पंहिंजो सुठे नमूने सां पंहिंजो तव्हांखे वहिंवार कंदा ऐं तव्हां सां उहो कंदा पूरी तव्हांजी मदद कंदा उहो हा इहो सिंधी होटल सिंधी पंहिंजो जेको असांखे हूंदा त तव्हांखे ॿुधाईंदा जाम आहिनि पांडुचेरी में एक्चुली होॾे छाहे रेट रेट ॾाढा मुंहिंजा रीज़नेबल आहिनि सत सै खां वठी सत सौ रुपए खां वठी हेॾे मतलबु आहिनि वीहे हज़ारे ताईं पर सिंगल हा हा हा आराम सां तमामु एड़ो तरीक़े सां तव्हां पंहिंजे रहंदा जीअं पंहिंजे घर में वेठा आहियो तव्हां घर में मतलबु हा हा मिली वेंदो सभु कुझु तव्हांखे मिली वेंदो हुते घुमण लाइ अहिड़ा ऐं ॿियों हेड़ी बढ़िया जॻह आए घुमण जी उते पंहिंजो तव्हां वेंदव त तव्हांखे सॼी ख़बर पवंदी बाक़ी त फस्ट क्लास आहिनि एक्चुली अहिड़ी आबोहवा सुठी अथव हुतां जी उते पोल्यूशन कान अथव कुझु कोन अथव हा मां तव्हांखे हा मां मां ॾिसां थो मोकिले छॾंदसि तव्हां बेफ़िक्र रहो अहिड़ी काई ॻाल्हि काने हा हा हा हा हा सुबुह जो मोकिलींदोमांव हिकिड़ो मिंट हिकिड़ो मिंट होल्ड कजो हिकिड़ो मिंट होल्ड कजो हा हैलो तव्हां कहिड़े हिकिड़ो मिंट होल्ड कजो मुंहिंजो हिकु कस्टमर आयो आहे ज़रा ठीकु आहे तव्हां पंहिंजो पंहिंजो मां तव्हांखे मोकिले छॾंदुसि हा तव्हां कॾहिं था अचो पिया हिते अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे जॾहिं जॾहिं हितां जॾहिं तव्हांजी मर्ज़ी पिया अचो ठीकु आहे ओ के जय झूलेलाल